नमस्ते सर एस एज हम बाहर से आए हुए हैं पाँच लोग हैं साथ में

भोजन बनाना है टेस्टी भोजन होना चाहिए होटल की व्यवस्था है तो हम धार्मिक स्थान चन्द्रमा ऋषि स्थान पर हैं हाँ कि खाना बनाना है खाना थोड़ा टेस्टी होना चाहिए क्या बात है कैसे करना है हाँ हाँ हाँ तो ठीक है जो आपके पसंद है वही बताइए पसंद में जो है जो आपको जो चलता है हम तो बाहर से आए हुए हैं

हाँ

थोड़ा थोड़ा टेस्टी होना चाहिए बनाए हो बनाना है तो कितना देना लेना है

अरे रहने के लिए घूमने के लिए आए हैं तो देखा हाँ एकाध हफ्ते तो रुकेंगे ही कम से कम सब स्थान का धार्मिक स्थान से भ्रमण भी हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है लेकिन रुकना है यहाँ कौन सा कौन सा धार्मिक स्थान और उसका भी भ्रमण करना है ना इसके लिए सब घूमकर लेकर

हाँ हाँ सब सब देखकर के तब जाएँगे और कितना पैसा लेना देना है बताइए

ठीक है ठीक है कैसा लेंगे कैस लेंगे कि एकाउन्टेंट से एकाउन्ट से लेंगे ठीक है और लोग रहेंगे तो ठीक है सब आपका प्लान किया जाएगा हाँ अब तो समय जमाना यही है जो चल रहा है जो कि सब एकाउन्ट से